ہم ویسے تو سارے ہی موسم اچھے ہیں لیکن ہمیں زیادہ اچھا ٹھنڈے کا موسم لگتا ہے ٹھنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان انسان دس قسم یہ دس قسم کے کپڑے پہن لیتا ہے اور کوئی یہ نہیں ہوتا اور کہیں آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا موسم کے ساتھ ساتھ پسند ہے مجھے یہ آگ تاپنا تو آگ تاپنے آگ تاپنے مزہ آتا ہے اور یہ گرمی کا کوئی جھنجھٹ وغیرہ نہیں ہوتا آدمی اِس میں آرام سے سفر کر سکتا ہے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور اِس سے جو پسینے سے بدبو آتی ہے اور اِس میں تھوڑی ٹھنڈ میں ایسا کچھ نہیں ہوگا آدمی بالکل ہی آرام سے سفر کر لے گا ہاں یہ تھوڑی پریشانی ہوگی ٹھند کا موسم ہے تو ٹھنڈ لگے گی تو آدمی کپڑے پہن لے گا لیکن مجھے تو زیادہ پسند ٹھنڈے کا ہی موسم آتا ہے کہ مجھے کوئی کرابلم نہیں ہوتی آرام سے آدمی گرم گرم محسوس کرے گا اور گھومے گا اور انگیٹھی جلائے گا آگ تاپے گا اور چیزوں کو ایکسپلور کرے گا یہاں سے وہاں جائے گا آسانی سے گھر میں رہے گا روم میں رہے گا یا باہر نکلے گا تو کپڑے پہن کے نکلے گا اور اور ایسے ہی مجھے ٹھنڈی کا موسم ہی اچھا لگتا